क्या कॉन्ट्रैक्टर वाले भैया से बात हो रही है न आश्विन बात कर रहे हो आप मैंने आपको कब से ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपने अभी तक रोड नहीं बनाई है मैंने आपको पूरा एडवांस दिया था आपने जैसा जैसा मैटीरियल लाने को कहा था सारे मैटीरियल मैंने समय पर पहुँचा दिया उसके बाद भी ये रोड का काम इनकंप्लीट क्यों है पूरा काम क्यों नहीं किया आपने अभी तक वो बात सही है आपकी समझ रही मैं बात कि आपके घर में शादी थी लेकिन ये बात मैं ऑफ़िसर्स को तो नहीं बता सकती न उन्होंने तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए दिया गया था और मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हमको तो रोड बनी कब हो जाएगा एक हफ़्ते में आप पक्का कर दोगे लेकिन एक हफ़्ते में अगर आपने यह काम नहीं किया तो जो मैंने आपको एडवांस दिया है मैं वो एडवांस भी वसूल लूँगी आपको मैं और पेमेंट तो दूँगी नहीं जो आपने ये काम करोगे या कर दिया है जितना एडवांस दिया था मैं वो भी वसूल लूँगी साथ ही साथ मैं आपसे और भी उसमें आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया इस कारण से मैं आप पर मान हानि का भी चार्ज कर दूँगी आप ऐसा कब से कहे रहे हो अब वो ऑफ़िसर्स मुझ पर दबाव बनाते कि ये रोड क्यों नहीं बनी अभी सी एम का दौरा होने वाला है ये रोड ऐसी टूटी फूटी दिखेगी कैसा क्या होगा क्यों नहीं बनाई आपने अभी तक रोड अब मैं उनको तो नई ये बता सकती कि भाई इनके घर में हमने जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके घर में शादी थी वो शादी में काम कर रहा था इस कारण से हमारी रोड नहीं बना पाई अरे भाई आप आप समझ रहे हैं बारिश भी अब प्राकृतिक चीज़ है कभी भी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे दिन ही बारिश हुई हो कुछ समय के लिए बारिश हुई थी आप बाकी के समय काम कर सकते थे आप कहे तो रहे हो आप एक हफ़्ते में कर दोगे पर आप कोशिश करोगे मुझे कोशिश नहीं मुझे पूरा काम चाहिए और ऐसा भी नहीं कि आपने एक हफ़्ते में करने के लिए कहा तो आपने न धांधली कर दी जल्दी जल्दी में कहीं का कोई भी सामान लाया बना दिया क्या होता मैंने अक्सर देखा है कि अच्छी क्वालिटी का माल उपयोग नहीं करते फिर आप तो रोज़ आप पक्का गैरेंटी लेते हो कि एक हफ़्ते में ये तैयार हो जाएगे और सामान इसमें आप सही उपयोग करोगे न कोई भी फ़ेक सामान जैसे कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी देखा था जो आपने थोड़ा सा काम किया था न वो भी मतलब खराब था उसमें भी खराब सामान आपका उपयोग हुआ था ठीक है ठीक है जल्दी से इसको कंप्लीट कराइए